मेरे परिवार के साथ मुझे समय बिताने में काफ़ी पसंद है मैं काफ़ी अच्छा महसूस करती हूँ मैं अपने रसोई में मेरे पापा के साथ ज़्यादा समय बिताती हूँ क्योंकि जब मैं रोटियाँ बनाती हूँ तब मेरे पापा खाना पकाते हैं जैसे कि उन्हें सब्ज़ी पसंद है बनाना उनकी मनपसंद सब्ज़ी है अंडा और वो मेरे साथ काफ़ी समय मेरे रसोई में रहते हैं और मुझे काफ़ी मदद करते हैं रसोई में और सबसे ज़्यादा अनुभव मेरा मेरी बहन के साथ है क्योंकि जब मैं खाना बनाते वक्त काम करती हूँ तब वह आके मेरे साथ खड़ी हो जाती हैं और वो मुझसे थोड़ी बहुत बातें करती है जिससे कि मेरा खाना और मेरा समय बीत जाता है